हा टीचर हिन साल थोरो मुंहिंजो रिसल्ट ख़राब आहे छो की मां दोस्तनि सां गॾु घुमां फिरा पियो त पढ़ाई ते ध्यानु न पियो ॾेई सघां हिन करे हा पपा हाणे जाम गुसो कयो अथेई हा मां चयो थी मांसि पपा खे महिनत कंदुमि थोरी ध्यानु ॾींदुमि हा थोरो टीचर मूंखे मैक्स में थोरी प्रोब्लम आहे मूंखे सम समुझ में ई न ईंदा आहिनि ऐं इंग्लिश में मूंखे थोरी ग्रामर में थोरी उहा प्रोब्लम ईंदी आहे त तव्हां हिकु कमु कंदव तव्हां मूंखे थोरो स्केड्युल ठाहे ॾींदा त माना मां हा जी जी मां त इयं डॉक ई थो ठाहणु चाहियां इह सी ए थो ठाहणु चाहियां जंहिं जी जी हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी

हा त टीचर तव्हां हिकु कमु कयो न मूंखे माना कहिड़े सब्जैक्ट में माना कीअं करणो आहे हिकु स्कैड्युल ठाहे ॾियो ऐं मां तव्हांजे घरि बि ईंदुसि हिन स्कूल खां पोइ जीअं माना मां टॉप करे सघां ऐं जो रिसल्ट आई आहे जे माक्स मां कवर अप करे सघां

न न न टी जी जी ऐं इहो इंग्लिश जे लाइ मूंखे कोई गाइड बि ॿुधायो न की माना सुठी गाइड जंहिं में शब्दनि जी माना ख़बर हा देवनागरी ऐं हिंदी अचे जी जी जी जी टीचर हा मां